सानस्रिनायनि बेलायाव आङो गोसोआव जेबो जिंगाया माने गोसोसो जायो आङो बिदि आं बेबादि बेफोरबादि खेलायाव बादायलायनो बिनि रोंगौथि दङ आङो सानस्रिनाय बेनि थाखायनो आङो सानस्रिनायनि जेबो उसु खुथु मोन्नाय गैया मानो होनबा आङो गोसोखौ थाजिम लानानै आं सानस्रिनायाव बाहागो लागोन आरो मोनसे सुइमिं बादायलायनाय बादि लाफेराखैब्लाबो बेफोरबादिनो सुइमिं दै सानस्रिनायाव आंहा गोसो दङ बाहागो लानो हायो बेफोरबायदि नि बाहागो लानायाव गोदो माने देरहायोबोला नामबो मोनगोन आरो नाम थागोन जौगालांनो हागोन आं जेनेबा जोंनि दथमा दिसत्रिकनिफ्राय एरिबादि सानस्रिनायाव फार्स्त पजिसनाव थानो हानाय होन्ना आं नाम मोननो हागोन बेफोरनो आंनि रोंगथिया जाहैबाय सानस्रिनायनि रोंगौथिया जाहैबाय आङो सिगांजोंबो सानस्रिनो हायो उनजोंबो सानस्रिनो हायो सिगांजों सानस्रियोबा खुग्लुबनानै सानस्रिनाय जायो आरो उनजों सानस्रियोबा खांग्रांनानै सानस्रिनाय जायो आरो खेंसालिया सानस्रियोब्ला ना खावै बादि दावनानै सानस्रिनो हायो बेफोरजोंनो आङो गोबां रोखोमनि बेफोरबादि सानस्रिनो हानायनि गोहो दं आरो रोंगथि दं बेफोरनो आंनि सानस्रिनायनि